हाँ हम ने हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं उनमें श्री गीता को भी पढ़ा है और एक श्लोक है जो मुझे बेहद पसंद आया यत्र नारेस्तू पूज्यंते रवंते तत्र देवता अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है सम्मान मिलता है वहीं देवता निवास करते हैं और गीता को हम ने कम से कम चार से पाँच बार पढ़ा है इस से हमारे जीवन में बहुत अधिक बदलाव आए हैं हमारे अंदर त्याग की भावना उत्पन्न हो गई है हमारे व्यवहार बहुत ही सरल हो गया है अब लोग हमारे व्यवहार को पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं तो गीता चीज़ से हमे बहुत ही जीवन जीने का शानदार तरीक़ा मिला है और इसको जीने से हमें जीवन में आनंद भी मिल रहा है जीने का भी मज़ा आ रहा है पहले हम परेशान रहते थे अब हर तरह से चिंता मुक्त हो गए वो वाक़ई में बात हमें अब समझ में आ रही है कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो ये बात कैसे लिखी गई और क्यों लिखी गई अब वाक़ई में समझ में आ रहा है कि हमारा काम सिर्फ़ कर्म करना है फल पर ध्यान देना नहीं है